دیكھیے ہر انسان اپنی جڑوں سے جُڑنا چاہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے كہ جو اُس كی نسل چلتی آ رہی ہے جو پُرانے زمانے سے وہ اُس سے جُڑا رہے كیوں كہ اُس میں اُس كا پورا ایک پریوار ہوتا ہے اُن میں اُس كی یادیں ہوتی ہیں اُن میں اُس كی ہر طرح سے پسند نا پسند اور اُس میں پورا ایک گھر بھراؤ ہوتا ہے تو اِس لیے ہر انسان چاہتا ہے كہ وہ اپنے خاندان سے جُڑا رہے اُس كی ایک پہچان ہوتی ہے اُس سے